ग्रामीण छेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कूल्स बनवाया हैं और सरकारी स्कूल्स इसलिए बनवाए हैं कि जो भी गाँव के गरीब है जिनके माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं पढ़ने के लिए तो वे बच्चे भी पढ़ सकें अनपढ़ ना रहें इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल बनवाया सरकारी स्कूल में ढेर सारी सुविधाएँ बैग बच्चों को मिलता है ड्रेस मिलता है सॉक्स मिलता है सूज़ मिलता है यहाँ तक की दोपहर का लंच तक मिलता है हम लोगों को तो इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूल्स बनवाए हैं क्योंकि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे गरीब रहे या अमीर रहे जिनके भी माता पिता सारे बच्चे स्कूल जाएँ सारे बच्चों को शिक्षा मिले वे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें ताकि वे भी आए दिन में गरीब ना रहे अपने माता पिता की तरह और हमारी सरकारी मतलब की जो स्कूल्स हैं इसके तहत कौशल विकास एक है उसमें भी प्रशिक्षण करवाए जाते हैं जैसे ब्लड टेस्ट का हो गया डी एम एल टी बी एम एल टी यह सब सारे कोर्स करवाए जाते हैं इसीलिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएँ दिए हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को एक क्योंकि यहाँ पर पुस्तकालय भी है हमारे ग्राम पंचायत में गाँव में भी यहाँ तक जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं उसमें भी एक लाइब्रेरी बना दी गई है ताकि बच्चे जो भी खाली टाइम मिलता है उसमें भी जल लाइब्रेरी में जाकर अपने से बुक लेकर पढ़ सकें और कितने बच्चे तो घर की स्थिति के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं जैसे कि एक आकाश नाम का लड़का है मेरे बगल में उसके घर के आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है तो वह स्कूल नहीं जा पाता है कुछ तो आर्थिक किस किस चीज़ स्कूल नहीं जाता है और कुछ बोलता है कि स्कूल में टीचर्स मारते हैं बोरिंग होता है इसलिए हम स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं इसलिए वह इस इस मान लीजिए एक आर्थिक किस चीज़ नहीं जा रहा है दूसरा यह है की टीचर भी उसको मारते हैं इसलिए वह स्कूल नहीं जा पा रहा है दोनों तरफ़ से है कि उसको प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ़ से घर से भी है और स्कूल से भी है इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा है तो जो भी है सरकार ने जितनी भी शिक्षा को लेकर सुविधाएँ दी हैं काफ़ी सुविधाएँ दिए हैं